मैंने पोताई करने के लिए पेंट लिया मैंने उससे लाल कलर पेंट मांगा उसने मुझे लाल कलर दिया बोला दीवाल में अच्छे से चढ़ेगा जब मैंने दीवाल पे लगाया तो उस समय तो सही था दस दिन बाद धीरे धीरे सब उचड़ने लगा और पूरा घर मेरा बर्बाद कर दिया मुझे ये बहुत बेकार लगा